हमारे क्षेत्र में कई सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर बहुत ही उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई की जाती है मैं यहाँ के स्कूलों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ हमारे घर के पास एक गवर्मेंट स्कूल है जो अब सी एम राइज़ हो चुका है हमारे पास बहुत अच्छा एक अवसर है अपने आपको निखारने का अपने भविष्य को संवारने का कई सारे स्कूल हैं जैसे हमारे क्षेत्र में आसपास डगलस है होलीफेत स्कूल है उच्चतर में माध्यमिक विद्यालय निशातपुर विद्यालय है और हमारे यहाँ मैरीडॉल स्कूल है एलाइट स्कूल है और कन्या स्कूल है केंद्रीय विद्यालय है अंकुर स्कूल है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्कूल हैं जहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पर शहरों से अलग अलग शहरों से लोग पढ़ने आते हैं यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं कि जो खेल के ज़रिये भी पढ़ना सिखाते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ शिक्षा दी जाती है